فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر جیسے سوشل میڈیا ذرائع خبروں کی اپڈیٹ حاصل کرنے کا ایک بہت آسان اور تیز طریقہ ہے لیکن ان کی یہ کتنے قابل اعتبار ہیں یہ ذرائع یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے تو ان ان میں خبریں کتنی صحیح ہیں یا کتنی غلط ہیں یا ان کے ان کے اندر آنے والی خبروں کی ہمیں تصدیق بھی کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو ہیں نیوز ہم ہم جو پڑھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس میں وہ کتنی صحیح ہے یا ان کے جو مواد جن ذرائع سے حاصل کی گئی ہے تو وہ کتنی صحیح ہیں اور وہ معقول ہیں یا نہیں ہیں ان میں کیونکہ ان میں بہت زیادہ تر خبریں جھوٹی بھی ہوتی ہیں اوراکثر جو ویڈیوز وغیرہ کبھی آ جاتے ہیں ٹویٹر یا انسٹاگرام کے اوپر وہ کسی اور واقعے کی ویڈیو کسی اور مضمون کے اوپر چسپاں ہوتی ہے اور یہ جو ہے تو پھر ایک انسان کو یہ جج کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس میں صحیح خبر کیا ہے اور غلط خبر کیا ہے تو یہ ایک بہت زیادہ اہم چیز ہے اور خاندان میں بچے جو ہیں تو وہ اکثر انٹرٹینمنٹ نیوز زیادہ تر بڑی پرسنالٹیز کو ٹویٹر یا انسٹاگرام پر فالو کر رہے ہوتے ہیں اور میرے والدین تو ابھی بھی اخبار پڑھنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں